जित्थै धोड़ी सोआल ऐ जी टूरिजम दा टूरिजम डिपार्टमैंट ते हे कटरे च लेकिन सिर्फ नांऽ आस्तै गै ऐ प्रमोशन आखदे जी टूरिजम आह्ले एह् करा दे ओह् करा दे ओह् अस बी दिक्खा ने सारा बचपन थमां दिक्खदे आए आं इक कटरे आस्तै कुसै ने कोई तबज्जो नेईं दित्ती ऐ सिर्फ आफिस नांऽ दा ऐ लोकें गी हरास करने आस्तै इक टूरिजम आफिस बने दा इत्थैं मतलब कोई वारदात होंदी ऐ कोई हादसा होंदा ऐ जात्तरा सफर करदी ऐ जि'यां पिच्छै लाक डाउन होएआ ऐ जां स्ट्राइकां होंदियां ने जां फ्लड आंदे न जात्तरा बंद होई जंदी ऐ टूरिजम आह्लें दा मतलब के असेंगी इंसैनटिव मिलना चाहिदा के नेईं मिलना चाहिदा अगर कश्मीर दा बिच्च सब किश मिली सकदा ऐ क्य़ा अस लोक मतलब के जे एण्ड के दे नेईं ऐं अस बी ते जे एण्ड के रौंह्ने आह्ले आं लेकिन साढ़े पास्सै कोई नेहा सब्जबाग जरूर दस्सी ओड़दे ऐडमिस्ट्रैशन क्या क्या टूरिजम जी हां रजिशट्रेशन कराओ आपको मतलब तुसेंईं सारा मतलब के हून इंसैंटिव मिलगङ तुसेंगी तुसेंगी एह् मिलग तुसें गी ओह् मिलग लेकिन अज्ज तक में बी मतलब के उमर होई गी हून असें कटरे आस्तै कोई मतलब इंसैंटिव नेईं मिलेआ कोई कुछ नेईं मिलेआ टूरिजम इक नांऽ ऐ सिर्फ एह् अपने आस्तै ऐ टूरिजम मतलब अपना प्रमोशन करा दे अपना सारा कुछ करा दे न टूरिजम अगर ऐ ते शिरीनगर ऐ इत्थै नेईं ऐ इत्थै केह् टूरिजम इत्थै कुसै गी कोई बैनिफिट गै नेईं ऐ हां सिर्फ एह् ऐ के टूरिजम आह्ले मतलब परेशान करने ई बड़े बड़ा अच्छा इक ढंग ऐ गौरमैंट ने छोड़े दा टूरिजम आह्ला बाकी टूरिजम आह्ले करा दे केह् न कुछ बी नेईं ऐ हां लोकें दा अपना ओह् ऐ लोक मतलब के एह् इंटरैस्ट लै दे लोकें अपना टूरिजम बधाया ऐ इत्थैं नेईं ते श अग्गें शिवखोड़ी कु'न जंदा हा देवा माई कु'न जंदा हा धनसर कु'न जंदा हा हें नौ देवियां कु'न जंदा हा एह् लोकें जां अपने जेह्ड़े छोटी गड्डियां आह्ले ड्रैवर डरूवर न इ'नें मतलब लोकें दी गाइडैंस कन्नै एह् जात्तरी दा इक दिन दा स्टे जेह्ड़ा इयां बधाई ओड़ेआ के भई चलो जी नौ देवियें चलो उत्थै दिक्खने आह्ली जगह ऐ धनसर चलो बाबा धनसर ऐ जां शिवखोड़ी चली जाओ जां देवा माई जाओ उठी भूमिका मंदर जाओ उठी एह् टैक्सियें आह्लें दी बी रोजी रुट्टी चला दी ते लोकें गी बी थोह्ड़ा जेहा मिला दा जिस जात्तरी ने मतलब के इक दिन रौह्ना ऐ ओह्दा इक दिन होर फालतू होई जंदा ओह्दे कन्नै कटरे गी थोह्ड़ा जेहा फायदा पुज्जी जंदा चाहे कुसै तरीके कन्नै कुसै गी पुजदा होग फायदा जरूर ऐ लेकिन टूरिजम दी तरफ दा कोई ऐसा असें दिक्खेआ नेईं ऐं के कोई प्रमोशन ऐ देआ दे कोई प्रमोट करा दे न कोई कुछ करा दे हां लोक इंनिशेटिव लै दे लोकें एह् बनाया ऐ इक आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता मतलब अस ते गौरमैंट गी इ'यै अपील करने आं के कटरे दे बारे च कुछ सोचे कुछ ताकि जात्तरी दी स्टे बनै जात्तरी अगर रूकग इत्थैं ते असेंगी फायदा ऐ जात्तरी रूकग गै नेईं इत्थैं ते असेंगी केह् फायदा उं'दा जात्तरी दा रुकना साढ़े आस्तै मतलब कस्बै आस्तै अस ते डिपैंडट गै जात्तरा उप्पर आं जात्तरा ऐ ते कटरा ऐ अगर जात्तरा नेईं होग ते कटरा जीरो ऐ पिच्छै एह् दिक्खेआ होना के लाक डाउन दे दरान साढ़ा दो साल मतलब कटरा बंद रेहा दो साल दे बिच्च लोक भिक्ख मंगने दे आत्तर होई दे हे लेकिन भिक्ख बी नेईं हा दिंदा उसलै कोई उसलै टूरिजम कुत्थैं हा गेदा एह् टूरिजम दा इन्ना कम्म हा इ'यो कम्म कीता इ'नें होर कोई मतलब के ओह् नेईं ऐ टूरिजम ने कोई कटरे कोई मदद कीती ऐ कोई कुछ कीता ऐ हां आई वाश बड़ी ज ओह् ऐ कोई आया गेआ जे वो सारा मतलब कि शौमैनशिप बहुत जैदा ऐ शौमैनशिप इन्नी ऐं इत्थैं नांऽ टूरिजम दा आई जंदा भई टूरिजम टूरिजम लेकिन कटरे गी कोई फायदा नेईं ऐ कटरे आह्ले आपूं अपने सिरै पर गै जो बी ऐ एह् प्रमोट करा दे न अदर वाइज कोई ओह् नेईं ऐ